دہلی کا خبر رساں میڈیا سماجی و ثقافتی امور سے متعلق مسائل کا احاطہ کئی مختلف طریقوں سے کرتا ہے یعنی دہلی کی خبروں میں سماجی ثقافتی مسائل کو نمایاں کرنا اور عوام تک صحیح معلومات پہنچانا میڈیا کے اہم ذمے داریوں میں شامل ہے دہلی کا خبر رساں میڈیا سماجی و ثقافتی مسائل کو نمایاں کرنے کے لیے خصوصی خبریں رپوٹس اور فیچرس تیار کرتا ہے اسی طریقے سے سماجی و ثقافتی مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے میڈیا مختلف ماہرین سماجی کارکنوں اور عوامی نمائندوں کے انٹرویوز کا اہتمام کرتا ہے ان پروگراموں میں مسائل کی جڑیں تلاش کرنے اور ان کے ممکنہ حل پر گفتگو ہوتی ہے اور اگر ہم دوسری جگہ بات کریں تو ڈاکومنٹری طریقے پر میڈیا ویڈیوس اور کیا کہتے ہیں ڈاکومٹریز کے ذریعے سماجی و ثقافتی مسائل کو وسیع طور پر پیش کرتا ہے اس طریقے سے عوام کو مسائل کی حقیقت اور ان کے اثرات کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد بھی ملتی ہے دہلی کا خبر رساں میڈیا شوشل میڈیا پلیٹفامس جیسے فیسبک ٹیوٹر انسٹاگرام اور یوٹیوب کا بھی استعمال کرتا ہے تاکہ سماجی و ثقافتی مسائل کو وسیع پیمانے پر پہنچایا جا سکے میڈیا پبلک سروے اور رائے عامہ کی مدد سے سماجی و ثقافتی مسائل پر عوام کی رائے جمع کرتا ہے اور تاکہ عوام کی رائے سمجھنے میں حکومتی سطح پر یا عوامی سطح پر آسانی ہو اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو تعلیم سے متعلق بھی بہت سے پروگرام کرتا ہے اور پروگرام تعلیمی نظام جو موجودہ خرابیاں ہیں تعلیم کے اندر ان کے حل کا بھی اس کے اندر تذکرہ کرتا